असांजे शहर में विभिन प्रकारनि जा स्कूल ऐं कॉलेज आहिनि जीअं त सरकारी स्कूल आहिनि ऐं प्राइवेट स्कूल आहिनि सरकारी स्कूलनि में माण्हू वधीक न वञणु पसंदि नथा कनि जेकी सरकारी स्कूल अथनि जेकियूं हालतूं आहिनि ॾाढियूं गंभीर आहिनि ऐं ख़राबु आहिनि जीअं त सरकारी स्कूल में रक़म घटि वठी वेंदी आहे पर वे उन खां पोइ प्राइवेट स्कूल आहिनि हुते जेकी ॿियां पैसा आहिनि वधीक वठाए वेंदा आहिनि पर हुतां जी हुतां जे लाइ ॿारनि जो एजुकेशन सिस्टम सुठो सुठो आहे ऐं हुतां जूं जेके बि फैसिलिटी आहिनि उन्हनि खे सुठियूं मिलंदियूं आहिनि उते लिखा पढ़ाई ॾाढी सुठी थींदी आहे ईअं ई सेम सरकारी स्कूल में सुठे नमूने न थींदी आहे सरकारी स्कूल में साफ़ु सफ़ाई जो बि ख़्याल न रखियो वेंदो आहे पर ईअं ई सेम ॻाल्हि प्राइवेट में रखियो वेंदो आहे हिन जे करे इन इन जे करे असांजे शहर जा माण्हू जेका बि पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइनि चाहिनि था उहो वधीक में वधीक प्राइवेट में पढ़ाइणु पसंदि कनि था